भीअ भीअ पटाटा भुॻा चांवर भुॻी भाजी भुॻा चांवर व पोइ ॾही औरि कोकी कढ़ी चांवर औरि सयूं औरि पटाटा